सद्याच्या काळांत पळोवपाक गेलें जाल्यार तंत्रज्ञानाक लागून सगल्यांच्या जिणेंक खूब बदल जाला आतां तर परिस्थिती अशी आसा की ल्हान भुरग्यां नुं तर जाणटे मनशां मदीं सुद्दां स्मार्ट फोन इंटरनेट हें वापर जाता जाताच म्हाका जर विचारलें जाल्यार स्मार्ट फोन इंटरनेट हें हांव मोस्टली कितें शिकपा खातीर कितेंय कळपा खातीर ओ कितेय म्हाका कसल्याचीय एक टोपिकाचेर जर म्हाका एक म्हायती जाय जाल्यार ताजी म्हायती काडपा खातीर हांव इंटरनेट वापरतां तशेंच इतलेंच न्हय तर एक म्हाका हॉटेल बूक करपाक जाय वो बँक पेमेंट वो बँक बेलन्स म्हजे चॅक करपाचे आसा ओ कोणाकुय पयशें ट्रान्सफर करपाचे आसा जाल्यार बी हांव इंटरनेट युज करतां तशेंच शोपिंग म्हणल्यार जाय जायती ऍप जी आसा म्हणल्यार फिल्पकार्ट जांव ऍमजोन जांवू मागीर मिनत्रा जांवू पयलें अशें जातालें कि शोपाचेर वचून शोपिंग करप म्हणल्यार टायम खूब वेस्ट जातालो आनी काणकोणचें लोकांक काणकोणसून मडगांव म्हणल्यार टामूय वेस्ट आनी त्रासय जातालें आता ऑनलायन शोपिंग जाल्ल्यासून हें आमकां खूब सोपें पडला आनी सवाय भितर बी आमकां खुबश्यो गजाली मेळटात इतलेंच न्हय तर आता घरा कडलें तुका सगलीं जगान कितें घडटा आख्या गोंयानूच न्हय तर तुज्या वाठारा आजुबाजू कितें घडटा आख्या संवसारांत कितें घडटा हेजी मायती तुका मेळटा तशेंच पयली जेन्ना इंटरनेट फोन नाशिल्लें तेन्ना कोणाची खबर घेतलें जाल्यार तुका स्वता वचून काणकोणसून पर्वरी वचून पणजे वचून कोणाची खबर घेवपाक पडटाली पण आतां आतां कोणाची कोणाची याद येयली जाल्यार घरां कडसून आमी एक फोन करून वो इंटरनेटाचेर इंटनेटाचेर कॉल करून डायरेक्टली एकामेकाची तोंडा पळोवन आमी उलोवपाक शकतात इतलेंच न्हय तर संवसाराच्या खंयच्या कोनशाक मनशाक आमी इंटरनेटाक लागून तांची तोंडा पळोवन एकामे कडेन सामकें सुमाराक एकामेका बरोबर आसा अशी उलोवपाक शकतां तशेंच कसलेय रिपोर्टस जर धाडपाक जाय हागांसून डिपार्टमेंटाक जाल्यार आमी तेय बी थ्रु इंटरनेट धाडपाक शकता इंटरनेटाक लागून खुबशें फायदें बी जाल्ले आसा तशेंच लुकसाना म्हणल्यार लुकसाना म्हणल्यार आमी चडशें आता मोबायल युज करपाक लागिल्या कराणाक लागून स्वताचेर लक्ष्य ना जगान कितें घडटां ताचेर लक्ष्य ना आमी पयसुल्या लोकां कडेन उलयतां खरें वॉटसऍपाचेर ओ फेसबुकाचेर बट घरच्या मनशाच्या लायफान कितें जालां हें आमकां कळना